हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है हम लोग सास ससुर के अच्छे से सेवा करते हैं पैर दबाते हैं खाना अच्छे से बनाके खिलाते हैं नहा धो कर बनाके खिलाते हैं हम लोग वो लोग खाएगी उनका बिस्तर लगाएँगी आजकल का जो बिटिया पातो है वो तो नहा कर खाना नहीं बनाती है ना सेवा करती है ना ही पैर दबाती है ना ही कोई काम चूल्हा तो बनाते नहीं खाना गैस पर बनाते हैं उसके लिए ना पैर दबाते है ना सेवा करते है ना कुछ करते हैं हम लोग तो सास ससुर का बहुत अच्छे से सेवा करे हैं बहुत अच्छे से मानी जानी है हम लोग सब अच्छे से पैर दबाए उनका खाना खिला करके हम लोग तब खाना खाकर के तब लेटते हैं सोते हैं इतना सेवा हम लोग करते हैं सेवा सास ससुर का अच्छे से